बावैसोनि दावबायथाया सोलायनाया बेनो सिगां जोङो साइखेलफोरजों थाङोमोन बा माब्लाबा थाबाय थाबायैबो जों थांनो गोनां जायोमोन बबेयावबा थांनो गोनांबा जोङो ज' ज' नों बास रिजार्भ खालामनानै माबा मोनसे रिजार्भ खालामनानै ज' ज' थांनो गोनां जायोमोन ओमफ्राय दाथ' आरो गावबागाव न'खर न'खरैनो गोबां सुबुंफ्रानो न'खरैनो बाइकनो कारनो जाजोब्बाय स्कुटि बाइक कार गावबागाव थाङो दानिया सिगांन बायदि ज' ज' थांला दानिया गावबागावनि बायदि गावबागाव गोसोबायदि न'खरैनो गावबागाव थाङो सिगां आरो जोङो थांबाथाय बैनि न'खरनि मानसि बैनि न'खरनि मानसि ज'नो लोगो जानानै थाङोमोन ओमफ्राय दा गावबागाव जाजोब्बाय नालाय गावबागाव गारि लायो गावबागाव माबानाय थाङो ओमफ्राय बिदिनो बेरायहैयो बे सोलायबाय आरो सिगांनि बायदि नंला दा गावबागाव लानानै गावबागाव थाङो गावबागाव खामानियाव थाङो न'खरैनो गावबागाव जाजोब्बायना